हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी इंडिया दी पंज स्टेटें दे नांऽ सनाना चाह्नी आं जेह्दे च साढ़ी पैह्ली स्टेट आई उठी मध्य प्रदेश दुई साढ़ी आई उठी हिमाचल प्रदेश ते त्री साढ़ी आई उठी गुजरात चौथी साढ़ी आई उठी राजस्थान ते पंजमी साढ़ी आई उठी असाम